जब हमें अधिक दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है तो हम अपने पौधों की देखभाल कुछ इस तरह करते हैं सब से पहले हम ने हमें या अपने पड़ोसी या कोई रिश्तेदार को अपने घर पे रखते हैं पड़ोसी को देखभाल के लिए बोल देते हैं जैसे कि वो सब उस में अच्छे से पानी डालें उस में अच्छी सी खाध डालें और उन्हें जा उन्हें पशुओं से गाय वाय से बचाए रखें जिस से वो पौधे का नुक़सान ना हो हम इसी प्रकार अपने पौधे का देखभाल करते हैं